میں نے اسی طرح سے ایک میامی كا بیگ لیا میامی كے اسٹور سے ہی خریدا اس كے بعد لینے كے بعد جب میں اپنے یہاں لایا تو بڑا اچھا تھا وہ فائبر كا تھا اور اس كو لانے كے بعد بہت اچھا بہت سندر دیكھنے سے لگ رہا تھا كہ ہاں بہت اچھا سا لگ رہا تھا دیكھنے والے میری بہت خوب تعریفیں كیں كہ ہاں بہت اچھے ہیں بہت اچھا ہے لے كر كے آ گئے كچھ دن استعمال كیا اس كے بعد جو اس میں میں نے تھوڑا سا سامان اس كے اوپر ركھا تو ایسا آگے سے پچک گیا كہ بالكل خراب ہو گیا ایسا لگ رہا ہے كہ زمانۂ قدیم كا لیا گیا ہو یہ ہے مزہ نہیں آ رہا ہے جو مزہ آنا چاہیے بالكل خراب محسوس ہو رہا ہے اسی لیے انہیں اس بیگ كو بیکار فضول كچھ اچھا سا نہیں ہے جو بیگ اچھا ہے وہ وہ مزہ نہیں جو نئے میں مزہ تھا اس بیگ میں وہ تاثیر ہی نہیں رہ گئی كبھی اس کا لاک خراب ہو گیا اس كی چین خراب ہو گئی اس كے پہیے ٹوٹ گیے اس کو پكڑنے والا ٹوٹ گیا اس كو اٹھانے والا ٹوٹ گیا كچھ اچھا سا نہیں رہا